शौंक़ु त माण्हूनि जा केॾी महिल खतमु ई कोन्ह थींदा आहिनि हर रोज़ हिक नओ शौंक़ु ऐं नई इच्छाए डे बाए डे पैदा थींदी वेंदी आहे जेसि ताईं असां में ज़िन्दगी आहे जेसि ताईं भगवान ज़िन्दगी ॾिनी आहे तेसि ताईं असांजो शौंक़ु ऐं इच्छाऊं पूर्ण कोन्ह थियण वारियूं आहिनि हर रोज़ डे बाए डे असांजा शौंक़ु ऐं इच्छाऊं वधण वारियूं आहिनि मूंखे बसि संगीत सां प्यार हो ऐं मूंखे गाना ॿुधण ऐं ॻाएण जे लाइ मां ट्राय कंदी हुयमि ऐं हीअ प्रोफ़ेशनल क्लासिस बि कया हुआ जंहिंमें हिक क्लास में मूंखे हिक म्यूज़िक टीचर इंसल्ट बि कई हुई तेॾी महिल मां सोचे छॾियो की मां केॾी महिल बि मूंखे अचे की न अचे पर मां गाईंदमि ऐं हिननि खे रॉंग प्रूफ़ कंदमि की भई केर बि ॻाए थो सघे जरूरी कोन्ह आहे तव्हां जहिड़ा प्रोफ़ेशनल कलाकार हीअ स्टेज ते ॻायो बट असां बि जेका नॉन आर्टिस्ट आहियूं नॉन प्रोफ़ेशनल आहियूं गाए था सघूं बसि हीअं करे करे शौंक़ु वधंदो वियो ऐं असांजो सिंगिंग जो ग्रूप मिलंदो वियो ऐं हुननि सां जुड़ी जुड़ी करे चवंदा आहिनि न संग जो रंग चढ़ंदो आहे त अहिड़ो ग्रूप मूंखे मिलियो सिंगिंग जो जंहिं मूंखे सिंगिंग जो रंग चढ़ाए छॾियो ऐं हुननि खां हू प्रेरित कंदा मूंखे की तूं बि ॻाए तूं बि ॻाए त मां त मां बसि ॻाएण थोरो थोरो स्टार्ट कयो ऐं अञा बि जाम कुझु शि सिखण बाक़ी आहे त बसि हीअ जेसि ताईं शौंक़ु आहे त सिखण जी भावना बि आहे ऐं मां अॻियां सिख करे अञा वधीक सुठो ॻाईंदमि